हाँ सर मैं ये सौरभ बोल रहा हूँ ये सर आप डॉक्टर सर बोल रहे हो ना हाँ तो सर मैं यहीं यहीं अपने यहीं एरिया से बोल रहा हूँ अपनी कॉलोनी से ही मकान नम्बर पैंतालिस से तो सर मुझे क्या है कुछ दिनों से सर मेरा को घबराहट सी हो रही है मतलब शरीर है जो बिल्कुल थक रहा है एक दम चक्कर से आते हैं और उल्टी भी होती है वोमिट भी होती है कभी कभी और जो है थोड़ा थोड़ा बुखार भी आ जाता है कभी कभी जुखाम भी हो रखी है सर मेरा आयु है पच्चीस पच्चीस वर्ष सर कुछ नहीं अभी तो मैं इस्टूडेंट हूँ विद्यार्थी हूँ पढ़ाई करता हूँ घर पे ही रहता हूँ हाँ सुबह शाम में घूमते हैं लेकिन सर वो ऐसे बाहर कहीं बाहर घूमने नहीं जाता हूँ लेकिन क्या है दो तीन दिन पहले मैंने जो है फ़्रीज का ठंडा पानी पी लिया था अचानक से तो वो उसके बाद से होने लगा है तो उसके बाद से फ़िर कुछ दिनों से मुझे उल्टी सी घबराहट सी होती है बेचैनी सी सिर में दर्द भी रहता है थोड़ा थोड़ा तो सर इसके लिए मुझे ये पूछना था नहीं सर वो थोड़ा थोड़ा है जैसे सुबह में आता है फ़िर टेबलेट ले लेते हैं फ़िर टेबलेट लेने के बाद में फ़िर उतर जाता है फ़िर कोई दिक्क्त नहीं होती फ़िर शाम को शाम के समय दुबारा आ जाता है बुखार तो ऐसा हो रहा है नहीं खाने का मन करता है बहुत कम भूख कम लगती है कम लगती है ज़्यादा नहीं लगती बहुत ही कम हाँ पहले से बहुत कम लगती है पहले तो काफ़ी अच्छी लगती थी अब अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाना भी अच्छा नहीं लगता हाँ हाँ बिल्कुल सर जो आप हाँ तो आप घर पे ही हो अभी हाँ तो आप अभी तो सर अभी तो क्या है मुझे आप लिख के फ़िर आप अपने मुझे नम्बर पे कर देना सर वो पर्ची है वो उसको मैं ले आऊंगा जो टेबलेट वगैरह है उनको लेके एक बार फ़िर रेस्ट करके फ़िर देख लेता हूँ दो या तीन दिन के बाद में अगर आराम नहीं मिलता है तो फ़िर सर मैं आप के घर पे ही आ जाऊँगा आप को दिखाने के लिए हाँ सर पास में है तो जो जाँचें हैं वो जाँचे हो जाती है वहाँ पे हाँ सर जैसे ठंडी चीज बिल्कुल जैसे छाछ नहीं खानी है न सर हाँ ऐसी बिल्कुल ठीक है सर ठंडी चीज नहीं खता हूँ और वो शाम को है जो मैं अपनी जाँचे हैं ये टेम्प्रेचर सी बी सी जो जाँचें हैं वो कर के फ़िर आप को भेजता हूँ हाँ ठीक है सर मेरा आना होता है तो मैं शाम को हाँ साम को आ जाऊँगा आप के पास में दिखाने के लिए हाँ ओके सर ठीक है सर जी धन्यवाद